ہیلو ہیلو جی فتایا ہول سیل ریڈیمیڈ گارمینٹس کون بات کر رہے ہیں آپ جی میرے کو ہول سیل پرائز میں کپڑے ہونا تھا جو ٹریننگ چل رہے آپ ورائٹیز بولیے

بیبیز کے ہیں بچوں کے ہیں ہاں کیا قیمت ہے یہ کپڑوں کی اچھا بچوں میں کیا کیا ورائٹیز ہے جو ٹرنڈنگ چل رہے وہ بولیے آپ گرل بوائے دونوں کے بولیے اچھا بچوں میں بولیے آپ اچھا ٹھیک ہے کیا قیمت ہے بچوں کی بڑوں کے بولیے پرائز آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے شُکریہ آئیں گے